जय झूलेलाल मां पिछले महीने ही वैष्नो देवी वई हुअसि वैष्नो देवी ॾाढो ही ख़ूबसूरत जॻहि आहे ॾाढी ई प्यारी जॻहि आहे जितां जी चढ़ाई ॾाढी ओखी आहे लेकिन असां धीरे धीरे चढ़ंदासी त ॾाढो स सरलता सां असां हुनखे पार करे था सघूं पिया हूअ चढ़ाई ॾाढी लम्बी चढ़ाई आहे ॿटीअ किलोमीटर शायदि आहे चढ़ाई उहा असांखे चढ़िणी हूंदी आहे जीअं ई हेठां खां असां वेंदासीं कटरा खां उते असांखे टिकिट मिलंदी आहे जेके टिकिट वठी करे असां वैष्नो देवी जी चढ़ाई शुरू क करे रहिया आहियूं हेठां हेठां ॾाढा सारा दुकान लॻल हुया अलॻि अलॻि खिलौननि जा कुझु खाधे जा कुझु कपिड़नि जा कुझु फोटुनि जा सभिनी जा अलॻि अलॻि दुकान लॻल हुया जीअं जीअं तव्हां मथे वेंदव तीअं तीअं दुकान घटिजंदा वेंदा ऐं अॻियां अञा वेंदे वेंदे विच रस्ते में ईंदी आहे अर्धकुंवारी अर्धकुंवारी ॾाढी ई प्यारी ग़ुफ़ा आहे जिते माता पंहिंजो विश्राम कयो हुयाईं माता पंहिंजा वा आरामु कयो हुयाईं ग़ुफ़ा में हुनखां पोइ जीअं जीअं पाण मथे वेंदासीं त विच में असांखे ॾिसणु ईंदी बाण गंगा बाण गंगा उहा गंगा आहे जिते माता पंहिंजा वार धोता हुयाईं ॾाढो सारो मतलबु ॾाढी ख़ूबसूरत उहा जॻहि उहा द्रश्य ॾिसणु लाइ असांखे मिलंदो आहे जीअं जीअं असां अञा मथे चढ़ंदासीं त उते असांखे मिलंदा ॾाढा सारा होटल्स आहिनि जंहिंखे उते रहणो आहे उहे उते जॻहि वठी था सघनि पर ॾाढी सारी धर्मशालाऊं बि ठहियल आहिनि अञा मथे वेंदा वेंदासीं त हुते माता जो मंदर आहे ॾाढो वॾो अद्भुद ऐं अविश्वसनीय मंदर आहे माता जो ॾाढो प्यारो मंदर आहे मंदर में अंदरि जीअं ई असां वेंदासीं त हुते ज्योतिर्लिंग आहे उते मञियो वेंदो आहे की माता जो द्रिश्य ॾिसणु ईंदो आहे हुनमें ज्योति में ऐं सचे मन सां अगरि ॾिठो वञे त माता जो द्रिश्य सचु में ॾिसणु ईंदो आहे उतां खां पोइ वरी जीअं असां ॿाहिरि आयासीं त वरी पोइ अञा ॿ टे किलो मीटर मथे अञा वञिणो हुयो चढ़िणो हुयो मथे चढ़ाई करे आहे भैरव नाथ जो मंदर इहो चयो वेंदो आहे की माता जे मंदर में अची करे भैरव नाथ जे मंदर में न वञूं त असांजी मनोकामना पूरी न थींदी आहे जेसिताईं भैरव नाथ जे मंदर में न वेंदव माता असांखे सफल न कंदी त मथे वञी करे भैरव नाथ जे मंदर में विया हुआसीं उतां खां थी आयासीं ऐं हुनखां पोइ असां पंहिंजी चढ़ाई कम्पलीट कई जय झूलेलाल